आं दाख्लै थाउनाव थांबा मोनसे दखानाव हाबदोंमोन आरो सार्त बायनो होन्नानै माने दामबो दामाबो इसे बुर्जामोन आरो मोजां मोनदोंमोन आंबो मोजां जानाया दखानदाराबो मोजां होनदोंमोन ओमफाय नआव लाबोनानै खेनसे गान्नानै नायबा रं खारदों आरो मोजां मोनाखै दखानदारा थगायना हरदों माने आंनि लोगोफोराबो सोरबाफोर बिदि थाउनाव थांबा बै दखानाव दा हाबसै आरो माने मोजां नङा थगायना हरदों दखानदारा